हम सब तरह रऽ पौधा उगाबै छिए जइसे हो गेलै आम रऽ सब्जी रऽ फल रऽ निम्बू उम्बू सब मने लगाबै छिए सबसँ मिर्ची भी लगाबै छिए फल रऽ भी लगाबै छिए पौधा पौधा जकरासँ हमरासबके बढ़िआँ सही रूपसँ अच्छा बिना खाद पानी रऽ सब्जीसब उगाकऽ अपनो खाइ छिए बाजार रऽ नहि खाइ छी कि खाद उद रऽ बर बीमारीके डर छै इसीलिए हमरासब सब तरह रऽ साग होलै सब्जी होलै मिर्ची होलै जइसे सलादमे मूली गाजर सब उगाबै छिए पिआज भी उगा लै छिए सब उगाकऽ हमरासब